पैघ किसानके जे छै से तऽ ओकरा तऽ बहुत जमीन जगह छै तऽ ओकरा बहुत उपजा होइ रहै तऽ ओकर तऽ जे गाड़ीसँ अपन चलि जाइ रहै बाहर हमरासभके तऽ राखलै रहि जाय तऽ माथ पर उठायब तहन लऽ जायब हमरासभके तऽ एकटा माल नहि बरद नहि भेटैया तऽ बरदो हरो जोतय लए हमरासभके जे दिक्क़ते रहै आ पैघ लोकके तऽ अपन दुआरि पर दसटा माल दसटा बरद अपन रहै तऽ अपन सभ काज होइ रहै जे खूब होइ रहै दू सए मन उपजा पाँच सए मन उपजा हमरासभके तऽ कोन कमसम होइ रहय तऽ राखले रहै खेतमे के करतै गृहस्थ लोक तऽ जे गरीब लोक तऽ कोइ नहि होइया धनीक लोकसभके तऽ सभ किछु रहै छै अपना सुविधा आ गरीबके तऽ कोनो सुविधा नहि रहै छै अपना माथ पर जेकरा उठबै लए आबै छै ऊघै लए आबै छै से ऊघै छै जेकरा नहि आबै छै ओकर खेतेमे रहै छै परल कमसम वला की करतै एकटा बरद वला की करतै ओ कहियो हऽर जोतितै कहियो नहि हेतै कहियो हेतै कहियो हेबो नहि करतै आ पैघ लोकके तऽ जखन मोन हेतै तखन अपन जेतै आ अपन सभ काज भऽ जेतै आ ओतबा उपजा हेतै जे अपन गाड़ी घोड़ा अपन रहिते छै अपन सभटा ख़सितै सहरसा हमरासभके तऽ परले रहतै ओहिना